ہندوستان میں کئی اہم مذہبی مقامات موجود ہیں اور ان میں کئی اہم تیوہار منائے جاتے ہیں کاشی وشوناتھ مندر ہندوؤں کے جو سب سے پہلا اور سب سے اہم مندر مانا جاتا ہے اس مندر کو شیو کا گھر مانا جاتا ہے مندر وارانسی اتر پردیش میں واقع ہے ایودھیا کا مندر ہندوؤں کے لیے دوسرا سب سے بڑا مندر مانا جاتا ہے اس مندر کو رام کا گھر مانا جاتا ہے مندر ایودھیا اتر پردیش میں واقع ہے گرودوارہ بنگلہ صاحب سکھوں کے لیے سب سے پہلا سب سے اہم گرودوارہ ہے اس گرودوارے کو گرونانک جی دیو کا گھر مانا جاتا ہے گرودوارہ امرتسر پنجاب میں واقع ہے اسے گولڈن ٹیمپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کاشی وشو ناتھ مندر میں دسہرہ ایک اہم تیوہار ہے یہ تیوہار رام کی لنکا پر جیت کے خوشی میں منایا جاتا ہے وارانسی میں دسہرہ کے وقت لوگ مندر جاتے ہیں پوجا کرتے ہیں اور دسہرہ کے گیت گاتے ہیں وہ رات کو لنکا میں آگ لگا کر اس کا مزہ لیتے ہیں